हलो वाह वाह बिल्कुलु हा साईं बैंक में तव्हांजे लाइ तमाम सुठियूं स्कीम्स आहिनि सभिनी खां पहिरियों सीनियर सिटिज़न अथव उनखां पोइ बैंक ऑफ इंडिया प्लस इस्कीम आहे उनखां पोइ असांजी डबल बैनिफिट डिपोज़िट स्कीम आहे जंहिंमें तव्हांजा सतनि या अठनि सालनि में डबल पैसा थी सघनि था ऐं सीनियर सिटिज़न जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बि मैक्ज़ीमम आहे अठ पॉइंट वीह उन में बि तव्हां सुठो कमाए सघो था ऐं हिन में हा सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम में हूअं त पहिरियों पंद्रहं लख लिमिट हुई हाणे हिन साल फाइनैंस मिनिस्टर टीह लख कई आहे तव्हां टीह लख ताईं सीड़ाए सघो था तव्हां पाण बि टीह लख सीड़ाए था सघो तव्हां पंहिंजे घर वारीअ जे नाले ते बि टीह लख सीड़ाए सघो था बिल बिल्कुलु बिल्कुलु हिक ई टाइम ते हरु भरु पंद्रहं लख ॾियण जी ज़रूरत न आहे तव्हां भाई मल्टीपल्स ऑफ थाउज़ंड माना हा भाई सम्झ त थाउज़ंड में हुजे अहिड़े हिसाब सां भाई सम्झ लख ॿ लख पंज लख न न बिल्कुलु कान्हे अञां ताईं स्कीम हले थी बिल्कुलु न न इन सीड़प इहो टाइम पीरियड आहे न पंज साल स्कीम आहे ना इहा सीनियर सिटिज़न जी सीड़ाइणु हा हा हा हा कॾहिं बि कॾहिं बि बिल बिल्कुल ऐनी टाइम ऐनी टाइम इहा हा हा ऐनी टाइम तव्हां इन्वेस्ट करे था सघो पंद्रहं लख तव्हां सिक्स मंथ्स में बि करे सघंदा आहियो सीड़ाए सघंदा आहियो बिल्कुलु बिल्कुलु हा कॾहिं बि हा हा वेल्कम वेल्कम हा हिन में हिन में सुठी स्कीम अथव न चैक त ॾियणो पवंदो न उन सां गॾु तव्हां खे आधार कार्ड पैन कार्ड इहो ज़रूरी आहे ऐं हा ऐं ॿियो नौमिनेशन ज़रूरी आहे उन में बिल्कुलु बिल्कुलु हा फॉर्म वठी वञो काउंटर तां

बिल्कुलु बिल्कुलु सुभाणे सुबूह जो बिल्कुलु बिल्कुलु सु हा बिल्कुलु सुभाणे सुबुह जो यारहें बजे अचिजो बिल्कुलु बिल्कुलु सुभाणे यारहें बजे पहुची वञों तव्हां जी बिल्कुलु असां हा कंदासीं सेवा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जी बाबा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जी असां कस्टमर्स लाइ ई वेठा आहियूं हिते

ओके ओके ओके थैंक यू थैंक यू